میں ایک دن میں تین سے چار گھنٹے گانا گانے کے لیے وقت نکالتا ہوں اور صبح میں جلدی اٹھ کر الگ سے ایک گھنٹہ اپنے گانے کی ریاض کرتا ہوں مجھے گانا گانا بہت زیادہ پسند ہے گانے سننا بھی بہت زیادہ پسند ہیں میرے موبائل فون میں پرانے گانے بھی اور نئے گانے بھی دونوں طریقے کے گانے ہیں مجھے پرانے گانے گانا سننا نئے گانے گانا سننا دونوں ہی پسند ہیں میرے جو پسندیدہ گلوکار ہیں اس میں عاطف اسلم ارجیت سنگھ کے کے اور پرانے گلو کاروں میں مجھے محمد رفیع پسند ہیں اور میں اپنے گانے کی ریاض کرنے کے لیے ایک اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں جو مجھے گانے کی باریکیوں کے میں بارے میں بتاتے ہیں شکریہ